जय झूलेलाल असांजे गुजरात में ॾाढा सुठा सुठा मंदर आहिनि जैसे की ओंकारेश्वर करघेश्वर ऐं इस्कोन मंदरु आहे माण्हू अलाए किथां किथां ईंदा आहिनि जाम परियां परियां खां ईंदा आहिनि मध्य सूरत हिन में घुमणु गुजरात में ऐं पोइ इते आहे न मल्हाईंदा आहिनि ग गुजरात में गरबा बि ॾाढा सुठा थींदा आहिनि नवरात्रिनि में उते बि ॾाढो सॼी रात मज़ो ईंदा आहे ऐं जॾहिं खां मोदीअ कढियो आहे कच्छ रण महोत्सव त उते बि रंग बिरंगी कपिड़ा पाए रंग बिरंगी पतंग उॾाईंदा आहिनि ऐं ॾाढा मज़ा लॻा पिया हूंदा आहिनि ॾिसण जहिड़ो आहे गुजरात गुजरात में ॾाढा सभु सुठा सुठा त्योहार मल्हाईंदा आहिनि ॾाढो सभु सुठो सुठो थींदो आहे ऊंधियूं बि ॾाढो फेवरेट आहे ऊंधियूं बि सभु खाइण लइ ईंदा आहिनि गुजरात में जय झूलेलाल